आं धोरोमखौ लानानै फोरबो खुंनाय आयदा फारिखौ बुंलांनो सानदों जोङो फोरबो होनोबा बैसागुखौ सेथि फोरबो होननानै जोङो सानो जेनेबा बैसागु फोरबोआवहाय जोंहा फालिनाय समाव गिबियावनो मोसौ थुखैग्रोयो सानसे आवगायहा मोसौ थुखै खांनायनि उनावहाय अखानायै फोरबो खुङो जोङो फोरबो मानियो बे सानखौ जों धोरोमबायदिहै मानसिनि सान होनना बुङो मानसिनि सान माने जेनेबा फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां बाथौ धोरोमखौ फालिनाय जायो जेनेबा न'खरावहा बाथौसालि थायो बाथौ सालिखौ लिरस्रां थास्रां खालामनानै जोङो फोरबोनि मुङाव बावनाय जायो आरो बेवहाय जों गोबां फिथाइ सामथाय बावनानै फोरबोखौ खुंनाय जायो फ्र'साद होनानै लोगोसे बिनि बैसागुनि सेथिखालि फोरबो खुङो नैथि आरो थामथि सानावहाय जोङो रंजानाय मोसानाय जों फालिनाय जायो बेवहाय जोङो बैसागु मेथाइ बादायनाय जायो बैसागु मोसानाय बादायनाय जायो खुगा मेथाइ खननाय जायो खुगा मेथाइ बादायनाय जायो गोबां मोसानाय आरो मेथाइ खननाय जोंहा बे फोरबोखौ लानानै गोग्गोम जों हारिमुखौ दिन्थिफुंङो दिन्थिफुंनाय जायो गोबां गामिनि मानसि आरो खाथि खालानि गामिनि मानसिफ्राबो फैनानै बे जोंनि फोरबो खुंनाय हारिमु दिन्थिफुंनाय मोसानाय रंजानाय आयदा फारिखौ नायफैयो गोबां मोजां मोनलाङो बेबायदिनो जों बैसागुखौ गोदो न'खर न'खर खाम सिफुं लानानै रंजायोमोन दा जोङो बेखौ खाम सिफुं लाना न'खर न'खर जुमाइ लोङै लोङै रंजायै बाजायै दाउ दावदै बा बायदि बायदि माबा मोनसे न'खरनिफ्राय बे न'खराव न'खर न'खर हाबनायनि माबा मोनसे रां नङाबा दावदैफोर लाबोनाय जायोमोन बे आयदाखो जोङो इसे गाज्रि मोननानै जों सोलायनाय जाबाय दा जोङो स्टेज फैसालि होनना बुङो स्टेज महर खालामबाय स्टेज महर खालामनानै जों स्टेजाव गासैबो गामिनि मानसिया आयदा नाय आयदा आयदाखौ आयदा मोनसे मोनसे आयदा रंजानानै जोङो फालिनाय जायो बे बैसागुखौ जोङो गोबां सानथाम बा साननै दिन लाखिनानै गोबां आयदाजों जोङो बैसागुखौ रंजानाय जायो गोदान बोसोरखौ बरायनानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय बे समखौ जोङो बै रंजा रंजालि बैसागुआवहाय जोङो दिन्थिफुंनाय जायो लोगोसे आसार जोंहा मोनबा फोरबो थायो बर'नियाव जेनेबा बैसागु आसार फोरबो आमथिसुवा होनना बुङो खाथि फोरबो होनना बुङो माइनाव फोरबो होनना बुङो आघोन फोरबो होनना बुङो आरो मागो फोरबो होनना बुङो दा आं बैसागु फोरबोआव बोरै फालिनाय जायो आं बेखौ हगार हरबाय दा आसार आसार फोरबो बे आसारफोराव जों आसारखौ जों सुवा आमथिसुवा महरै फालिनाय जायो बिमाखौ बैसुमोथिया लायनो बै समावहा सुवा सुवा जायोनो बे सुवाखौ जोङो फालिनो थाखाय जोङो सानब्रै सानब्रै सानबा बिदिनो फालिनाय जायो हाल खदाल दाङा हाबा मावा ओरैनो फोरबो लास्टआवहाय जोङो फोरबोखौ खुंनाय जायो सानब्रै सानबानि उनाव जोङो फोरबोखौ खुंनाय जायो

आसार मासनि फोरबोखौ खाथि फोरबो खाथि फोरबोआव जोङो खाथि खाला फोरबो होनना बुङो बे फोरबोआवहाय जोङो सानसे खाथि मासनि सानसे आवगायहाय खाथि खाला सावनाय दङ खाथि खाला सावनाय माने बै आबादफोराव दुब्लिफोराव बाथौ मैगं बारिफोराव मोसौ गवालिफोरावहाय बाथौ सालिफोराव इसिं बाख्रि सिला दंफांनि न'आवहाय जोङो खाथि खाला सावनाय जायो बे खाथि खालाखौ जोङो बे फोरबोखौ जोङो मोजाङैनो हगार हरनाय जायो जोंथि माथि गोबां दुब्लियावहाय गोबां न'खरा गोबां मानसिया जोंथि जोंथा अर लगायनायजों गोबां दुब्लिया समायसारो दुब्लिनि माइ आबादा गोबां समायना जायो बिदिनो जों दुब्लि आबादखौ खाथि खाला सावनानै जोङो खाथि खाला फोरबोखौ मानिनाय जायो आघोन आघोन फोरबो होनना बुङो आरो आघोन दुब्लिनि आघोन फोरबोआवहाय जोङो ओरैबायदि खालामो जेनेबा आघोन फोरबोआवहाय जोङो ओंखाम गोरलै जायो ओंखाम गोरलै नौ दिननि नौदिन एक थारिखनिफ्राय नौ दिन खालारावहाय जोङो ओंखाम गोरलै जानाय जायो बे ओंखाम गोरलैयावहाय जोङो ओरैबायदि नियम खालामो जेनेबा न'खर न'खर बै दिनखालि जि हागौ ना बेदर अमा बेदर बायदिसिना जायो जि न'खरा जिजों जायो जानाय लोंनायजोंनो एसे गफबनायबायदि जायो उत्सब हिसाबैहै बिदिनो जोङो आघोन फोरबोखौ बिदिनो एंगार हरो आरो मागो फोरबो होनना बुङो मागो फोरबो फालियो बे मागो फोरबोआवहाय जोङो बिदिनो मागो फोरबोआबो बिदिनो दा बर'नि मोनसे उत्सब फिथा सावनाय होनना बुङो बे फिथाखौ जोङो गोबां जोंनि सोदोबजों जों बेखौनो बुङो फिथा लावदुम होनना बुङो फिथा लावदुम एनथाब बुङो अनासि बुङो लारु आखाइ गोबां जि हागौ गोबां जुदा जुदा फिथा बनायनानै जों मागोआवहा जानाय जायो मागो फोरबोखौ जों बिदिनो जानाय लोंनायजों हगार हरनाय जायो बे मोनबा फोरबोआवहाय जों बिदिनो जायै लोङै अ धोरोमखौ लाखियो बबेबा फोरबोआवहाय रंजानायनि बैसागुआव रंजानाय फोरबोजों रंजानानै हगार हरो बिदिनो बबेबा जानाय लोंनाय फोरबोआवहाय जानाय लोंनायजोंनो जों हगारहरो फोरबोखौ मानिनानै गोबां मोजां मोजां आलासि लाबोनानैनो जों थानसालियावहाय फोरबोखौ खुंनाय जायो गोबां मोजां मोजां आलासि फैनानै आलासिफोरा मोजां मोजां बिबुंथि बोसोन होलाङो बे बोसोनखौ जों लाबाय थायो आरो लानोबो हायो इसोरनि सायावहाय जों आर'ज गाबो जे आलासिफोरनि फोरबोखौ जों गोसोआव लाखिनो हानानै इसोरा जोंखौ बोर सारस्रिथों जे मोजाङै मोजाङै धोरोमावहाय गोबां आसाखौ लाखिनानै मोजाङै मोजाङै फोजोबना फोजोब लांगासिनो थागोन आरो फोजोबबायनो थागोन बेखिनिखौनो आं बुंनाय जाबाय